دیہی زراعت میں ہنرمند لیبر کی تلاش تو صحیح طور پر کسان ہی کر پاتا ہے کیونکہ وہ خود اس کام کو جانتا ہے اور اپنی تجربے کی روشنی میں وہ لیبر کو تلاش کر لیتا ہے اور اس کو رکھنے کے لئے روکنے کے لئے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو کسان گیہوں چاول یا گنا یا کپاس یا جوار یا باجرہ یا ساماک ہوتا تھا تو اس میں اس کا حصہ رکھتا تھا باقی اس کو اگر وہ فیملی والا ہے تو فیملی کے لئے اس کو اپنے مکان دے دیتا تھا اپنے پاس کسان کے پاس جگہ بہت ہوتی رہنے کی جیسے اس کے کھیت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کا ایسے ہی اس کا گھر اور اس کے بیٹھنے کی بیٹھک بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور روزانہ کا کھانا ناشتہ اس کو طے ہوتا تھا اور جب گیہوں کی چھ مہینے میں فصل آتی تھی تو اس کو اسی فصل میں سے کچھ حصہ جو اس کے گھر کو اور اس کے خرچے کو پورا ہو جائے پچیس پرسینٹ یا بیس پرسینٹ جیسا کسی کا طے ہو جاتا تھا اتنا اس کو دیتا تھا وہ اسی سے اس کی گذر بسر چلتی تھی اسی سے کسان کی گزر بسر چلتی تھی اور جیسے کسان کھیتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ گائے بھینس بکری وغیرہ بھی پالتا ہے تو جیسے دودھ کی ضرورت کسان کو ہوتی ہے ایسے ہی اس کے جو ہے لیبر کو بھی ہوتی ہے تو وہ اس میں سے اس کو دودھ بھی دیتا تھا اور سردیوں میں کپڑے گرم کپڑے اور ٹھنڈے کپڑے اس طرح کی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا لیکن آج کے زمانے میں اس طرح کی لیبر نہیں رہی اس کو تو یومیہ ڈیلی چاہئے یا مہینے پہ چاہئے تو مہینے کے اعتبار سے ہی اس کو رکھا جاتا ہے کیونکہ کسان کے یہاں ایک ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے جب گیہوں کٹتے ہیں تو کام زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ میں دھان لگاتے ہیں تو دھان کے کام زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اس کی پرورش کرنے میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھوڑا پانی اور کھاد لگانا ہوتا ہے اس کو اور جو ہے وہ اس کی دیکھا بھالی گئے اور چاروں طرف چکر لگا کے آ گئے کوئی گیدڑ کوئی جنگلی جانور کوئی جو ہے نیل گائے یا آوارہ گائے بچھڑے جو گھومتے رہتے ہیں وہ تو نہیں گھسے ہوئے ہیں چوہے کو دیکھتے ہیں چوہے اگر لگے ہوئے ہیں تو اس کی دوائی لگا دی باقی جب پھر فصل کٹنے کا وقت آتا ہے تو تب کسان کی جو نوکر ہوتا ہے لیبر ہوتی ہے اس پر کام زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں کسان بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی آپسی کمپرومائز سے کیا تنخواہ کیا سیلری طے ہوتی ہے وہ سبھی لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہیں کوئی کسان دریا دل ہوتا ہے تو اپنے مزدور کو اپنے نوکر کو زیادہ دے دیتا ہے کوئی چھوٹا کسان ہوتا ہے تو وہ کم والے بھی مل جاتے ہیں اور زیادہ خرچے والے بھی مل جاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپسی کمپرومائز سے اس کو سیلری یا اس کا محنتانہ جو ہوتا ہے وہ طے ہو جاتا ہے